आमच्या गांवांत थोडोसोच लोक रावता पूण तो लोक दाक धाकटुले वेवसाय करता जशे पांट्यां करप माडाचे चुट्टांनी मोलां करप आनी सांन्यो करप तशेंच हांगा जायते शेतकार रेंदेर नुस्त्याकार पोदेर रावता आनी आमचे घर दर्या लागींनच आसा आनी हांव पळयता की चडसो लोक शेकायी करता हांगा जायतो बायलो लोक येता आपणाचे सुटींत आनी हांगाचें पर्यावरणाचे खूब आनंद घेता